हँ भाय हमरा दूटा आओर छथि हम तीन भाय छी आओर सब समान छी एहिमे तीनू भाय तीन शरीर जरूर छी मुदा एक प्राण अछि सब हिलमिलके रहै छी आओर अध्यापने काजमे सब लागल छी तऽ आओर बहिन हमरा नहि छथि हम तीन भाइए छी हमरा सबसँ छोट भाय जे छथि ओ छथि गयामे सेंट्रल यूनिवर्सिटी गयामे ओ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड हेड छथि मैथिली समाजशास्त्रक विभागाध्यक्ष छथि केन्द्रीय विश्वविद्यालय गयामे आओर एक भाय छथि जयपुरमे तऽ तीनू भाय हमरा लोकनि आओर संयोग ई अछि जे हमरा लोकनि तीनू भाय अहि महाविद्यालयके छात्र रहल छी माने एम एल एस कॉलेज सरिसव पाहीके छात्र छी हम मैथिलीमे अइ कॉलेजसँ ऑनर्समे टॉप केने छी आओर हमरे छोट भाय सोसियोलौजीमे सेहो टॉप केने छथि अहि कॉलेजसँ पूरा विश्वविद्यालय